رقص لوگوں کو صحت مند رہنے میں اس طرح مدد کر سکتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ورزش کے لیے جم کے لیے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ڈانس کریں ہم اس طریقے سے زمبہ جس کو کہا جاتا ہے جس میں زمبہ ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں ڈانس کرایا جاتا ہے اور ڈانس سے اس طریقے کے اسٹیپس اس طریقے کے اسٹیپس کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ کی صحت پر اثر پڑے آپ صحت مند رہیں اس طریقے سے آپ کو روز مرہ کی زندگی میں ورزش کے ساتھ ساتھ اس زمبہ ڈانس کو بھی کرایا جاتا ہے اور لگتا ہے لگتا نہیں ہے لوگ رقص کرتے وقت خوش رہتے ہیں خوش محسوس کرتے ہیں کیوںکہ جو موسیقی ہے جو گانے ہوتے ہیں انہیں گا کر انہیں سن کر جب لوگوں کو سکون ملتا ہے تو انہی گانوں پہ اپنے حساب سے رقص کرنے سے ان کو اور زیادہ خوشی ملتی ہے اور وہ رقص کرتے وقت کافی زیادہ خوش رہتے ہیں